गैयामोन जेबो नाथायब्ला आङो जि दानायखौ मोजां मोनो सिम्पोलखौथ' हायो सिम्पोलखौथ' बयबो दानो हायो सिम्पोलखौ आंबो हायो जि दानायखौ नाथायब्ला आगर एरनायखौ आङो गोब्राब मोनो माखासे आंनि डिजाइनि आंनि निजायै आगर एरनो हा हायोमोनब्ला आङो गावनि डिजाइन होनानै पपुलार खालामगौमोन आरो बेखौनो मोनसे बर'नि सिनायथि हिसाबै होगौमोन